दसहरा हमरा सबके बहुत नीक इंटरनेशनल पाबनि छी पूरा देश मनाबै छी ई दसहरा के त्यौहार आओर हमसब भोरे उठिके फूल तोरनाइ नहेनाइ पूजा पाठ करनाइ बच्चा सबके सेहो नहा सुनाके पूजा करय के सलाह दै छी आओर सब केओ दसो दिन दस दिन पूजा होइत अछि ई आओर दसो दिन हमसब खूब बढ़िऑं जेकाॅं भगवती के पूजा अर्चन सब चीज करै छी आओर बड़ा धूम धाम सॅं ई मनाबै छी दसहरा पूजा के दसहरा पूजा मे बच्चा सबके मेला देख़य के भगवती के दर्शन करय के सेहो चाह रहय छै तऽ हमसब लए जाइ छियै आओर दसहरा मेला घूमाबै छियै झूला सब रहै छै बहुत नीक लागै अछि प्रोग्राम सब सेहो रहै छै आओर दसहरा सब कोनो गामो सबमे एक गाँव सॅं दोसर गाँव सब केओ गाम सॅं बाहर आबै छी बाहर सॅं गाम आबै छी सब केओ मिलके आओर मनाबै छी